हलो सर गुड ईवनिंग नमस्कार सर मैं अभिषेक बात कर रहा था सोहागपुर से मैंने सर्वे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा था आपके पास

सर मेरी सर ट्वेल्थ कंप्लीट है और आई टी आई रनिंग है सेकेंड इयर में हूँ

सर मेरा टेन्थ सर ट्वेल्थ में सर मेरा फिफ्टी फाइव परसेंट ही गिरा है सर मेरे सर आई टी आई में एक्सपीएन्स है वन इयर का और कंप्यूटर में बेसिक का है नो सर यस सर कर लेंगे ना सर बता दीजिए

नौ हज़ार बाईस सर और सर रहना खाना जो भी बाहर का रहता है अच्छा उसमें इन्वोल्ट रहेगा यस सर ओके सर थैंक यू थैंक यू जी